हमरा सबकेँ एखन तक परम्परा भए एलैहँ जे एकटा परोजन करू उपनयन करू बिआह करू मुड़न करू या मनोकामना पुरा होइया महिना मे दूटा पुरा होइया तऽ दूटामे परम्परा भए एलैहँ जे गाँवके बाहर छथिन डिहबार बाबा तऽ हुनके लगमे ब्राह्मण कुमारि खुआएल जाइत छै घरमे छथिन काली माता तऽ हुनको खुआएल जाइत छै बाहरमे छथिन बजरङ्ग बली तऽ हुनका प्रसादी देल जाइत छै शङ्कर भगवान छथिन हुनका प्रसादी देल जाइत छै सरस्वती माता छथिन हुनका अपनेसँ जा कऽ प्रसादी भोग लगबैत छै तऽ मनकामना जे पुरैत अबैत छै तऽ ई काज होइत जाइट छै परम्परा जे हम अपना साउस ससुरके देखलियै से हमहुँ सब ओ चीज करैत छी एखन तक होइत छै बिआह दान होयत तऽ घरमे कुमारि ब्राह्मण खाएत पहिले बाहरमे डिहबार बाबा लगमे कुमारि ब्राह्मण खाएत तऽ हमरा सब कऽ अहाँ कऽ आनो दिना जदी आहाँके मनोकामना पुरि गेल तऽ अहाँ ब्राह्मण कुमारिके नोति कऽ खुआए लिए जएटा मनोकामना पुरत तएटा मनोकामना कऽ परम्पराएसँ भए एलैहँ जेना पहिले कुमारि ब्राह्मण खुवाएल गेल सपना देखलहुँ खराब जदी मन भटैक गेल तऽ बुजुर्ग सब समझा देलक जे नहि अहाँ देवता पित्तरके पहिने भोग लगाए लिअ परसादी भोग लगाए लिअ तऽ परम्परा यऽ हमरा सबकेँ इएह चीज भए एलैहँ एखनो उपनयन हमसब करबै तऽ बँसकट्टीसँ पहिने हमसब भाव करबै ई परम्परा भए एलैहँ देवता खेलेथिन सब गोटे जे देवता बात बतेथिन ताहि हिसाबसँ काज चलतै ओहि हिसाबसँ हमसब चलबै जे हे देवता कथी खस्सी दिऔ तऽ खस्सी देल जेतै लड्ड़ू दिऔ तऽ लड्डू देल जेतै जे परम्परा भए एलैहँ उपनयन होइत छै तऽ देवता मनाएल जाइत छै पहिने ओहि देवताके पुछल जेतै बात जे कि करियै हमसब केस कटेबै हमसब की कएल जेतै ओसब बतेथिन आहाँ ब्राह्मण खुवाउ कुमारि खुवाउ या हमरा अहाँ अचरी दिअ या हमरा अहाँ मौड़ दिअ या हमरा अहाँ घुँघरू दिअ हमरा ई चीज दिअ तऽ हुनका देल जाइत छै इएह सिस्टम चलैत छै बिआहमे बिआहसँ पहिने देवता मनाएल जाइत छै जे बेटाके बिआएह करैत छियै कि बेटीके बिआह करैत छियै अचरी बदलल जाइत छै मौड़ बदलल जाइत छै तहनसँ अहाँके हुनका घुँधरू बदलल जाइत छै चाँदीके दिऔ जकरा भगवान ऊपाए देने छथिन सोनोके दै छै ओ घुँघुरु बदलल जाइत छै परम्परा यऽ जे भए एलैहँ सबदिनसँ से हमसब ई चीज एखन तक हमर ददिआ ससुर केलखिन तहन हमर साउस ससुर केलखिन हम केलियै हँ तऽ आब हमरो बालबच्चा करतै तऽ हमसब सदैबसँ ई चीज कए अबैत छियै ई चीज होइते छै हमरा सबके तरफसँ होइते रहतै सबदिन